जी सर मैंने आपका ये सोनी कम्पनी का जो कैमरा मंगया था इसमें क्या है कि फोटो की क्वॉलिटी मतलब मेरे अनरूप नहीं आ रही है मतलब अच्छा अच्छी क्वालिटी नहीं है तो इसलिए सर कृपा करके इसकी जो वारंटी में है तो मैं इसको वापस करना चाहत हूँ जी जी सर हाँ मैंने जो इसका पेमेंट किया वो रिफंड चाहिए जी जी ओके सर थैंक्यू